हाँ अरे गाम तऽ हमरा आओरके गाम तऽ बढ़िएँ यऽ एहन बात तऽ नहि छै गाम एकदम खुशहाल यऽ हमरा आओरके गामघर सबकिछु अहाँ आओरके घुमै फिरै ले आबै छिए तऽ आबू गाम बहुत बढ़िआँ हमरा आओरके इसकुलो यऽ पढ़ाइओ लिखाइ होइए बढ़िएँ हाँ गामघरके बेवहारो सब ठीक यऽ गाम समाज जाति परजाति सब एहि गामके एकदम खुशहाल हाँ बोलिऔ फसिलमे कि हैत मकइ तऽ कटिए गेल यऽ एखन दल दालिमे लागल यऽ एखन मूँग एहिना लोकके खेत ओहिना खालिए यऽ एखन ठण्डा मौसम यऽ गामसब घरके एखन हाँ अभी हेबै हाँ सब ठिके यऽ हेबै जे छै से अभी आमके टाइम यऽ हाँ यौ सब मिलतै गाम ई एहि गाममे जे छै ने गाममे एहि गाममे हरेक चीज अहाँकेँ मिलतै जे चीज खोजबै ने ए टू जेड समान मिलत एतए अहाँकेँ गाम हमरा आओरके गामसन अभी गाम जे गाममे हमरा आओरके गाममे एखन बहुत चीजके कोनो नहि दिक्क्त नहि परेशानी आबै जाएके लिए इसकुल चौक चौराहा गाम समाज जाति परजाति सबके जे छै सबसे माहौल बिलकुल शान्त माहौल यऽ हमरा आओरके कोनो हाहो हल्ला नहि यऽ कोनो चीजके टेन्शन नहि रहै कि कहलिए इसकुल तऽ अभी हिन्दीमे एकटा यऽ उर्दूमे दुइ टा यऽ गाममे हाँ गाममे एखन हिन्दीमे एकटा यऽ उर्दूमे दुइ टा हाँ पढ़ाइ सब सब बढ़िआँ पढ़ाइ होइए आब आब तऽ सबकिछुके देखै छिए ऑनलाइन कि कहलिए हाँ हाँ मास्टरसभ टाइमली आबैए आब आओर सभ मास्टर टाइमली आबैए बच्चो सभके पढ़ाइ उढ़ाइ शिक्षोमे सबकिछुमे जे छै से जे हिसाबसे गाम छै हमरा आओरके ओहि हिसाबसे पढ़ाइ बहुत बढ़िआँ होइए गाममे गामघरमे पढ़ाइओ बढ़िआँ होइए कि कहलिए हाँ मिलैए नहि नहि लमसममे सबमे जे छै से सबके मिलैए गामघरमे हमरा आओरके आदमीसभ बढ़िआँ यऽ ने सबकिछु मिलैए सबकिछु टाइमली मिलैए कोनो चीज नहि एन्ने ओन्ने यऽ सबकिछु टाइमली हमरा आओरके गाम गामघरमे मिलैए जे चीज खोजबै सब मिलि जाएत कोन चीज कहलिए हाँ हाँ मन्दिरो यऽ बजरङ्गबलीके मन्दिर यऽ हाँ बजरङ्गोबलीके म मन्दिर यऽ दुरगाजीके मन्दिर यऽ शङ्करजीके मन्दिर यऽ भोलेनाथके हाँ नहि अब गाम गाममे बस स्टैण्ड नहि यऽ बाकी टेम्पू एम्पू मिलि जाएत टेम्पू लागल रहै छै गाममे टेम्पू मिलि जाइ छै आबै जाएके लिए